जैसे कि छोटा ब्यबसाय हो गेलै छोटा पूँजी बला के लिए भए गेलै छोटा ब्यबसाय मे सभसे ज्यादा अच्छा इनकम भए गेलै सब्जी बजारसे बगलके बजारसँ जाउ सब्जी खरिदु बेचू ओकरा मे जे छै कि रोज के बिजनेस भए गेलै आओर कम पूँजी मे अच्छा बिजनेस भेलै जैसे जैसे बिजनेस बढ़ाबै कऽ अपन मन छै अगर रोज मानि लियौ कि अच्छासे बिक्री भए रहल छै खरीद के आनलयै सब्जी बजार सॅं ओकरा बाद जे छै से बिक्री अच्छासँ भै गेल शाम तक तऽ फिर कल अहाँके बजार फेर जाउ ओकरासँ थोड़ा जादा सब्जी खरिदु फेर बेचू मतलब अपन तजुरबा के अनुसार धीरे धीरे बिजनेस के बढ़ाबै मे आसानी सभसे बढ़िऑं सब्जी के ही बिजनेस छै जेकरा मे कि नुकसान के बात नहि होइ छै जहाँ तक फायदा ही होइ छै ई ओकरा मे जे छै मानलिय की सब्जी दस टका मे अहाँ खरिदब ओ सब्जी जरूर छै कि पन्द्रह टका मे बेचब ओकरा मे फयदा ही फैदा छै नुकसान तऽ नहि छै आओर छोटा मोटा ब्यबसाय करै के लिय बढ़िऑं ब्यबसाय छै आओर जे छै कि आदमी एकरा मे सब्जी बेचै मे रोचक भी जादा रहै छै बजारमे हमेशा दस लोक से बातचीत हुअत रहै छै मन भी अच्छा लागै छै हमेशा आदमी के से बातचीत हुअत रहै छै बजारके पहली बार तऽ थोड़ा सा अपने आप मे कन्फ्यूजन शर्मिन्दगी महसूस होइ छै ओकरा जब करै लागब तब फिर शर्मिन्दगी भी हटि जायत आओर बढ़िऑं सँ अपने बिजनेस खुद अपने के मन ने करत कि नही जायब जाइ के रोज आदत बनि जायत अहाँके अपने बढ़िऑं से काम होत भी उठ के चलि जायब बजार रोज आओर जे छै कि बढ़िऑं बिजनेस छै एकरा मे करै के चाही जिनका पूँजी कम छै पूरा पूँजी के अभाव छै